دلی میں تفریح کے لیے جو سب سے زیادہ مقبول جگہ ہے وہ لوگ جو ہے وہ مال جانا زیادہ پسند کرتے ہیں بچوں کو زو گھمانا پسند کرتے ہیں اور میوزم پارکس میں جانا پسند کرتے ہیں اور آج کی زندگی کے لیے آج کل جو لوگ ہے یہاں دہلی میں خاص کر پرانی دلی میں جو ہے وہ چاندنی چوک پہ جا کر تفریح کرتے ہیں وہاں جا کر بیڈمنٹن فٹبال اور بیٹ بال جیسے کھیل کھیلتے ہیں عورتیں رات کو وہاں پر واک کرتی ہیں تو دلی میں اب جو ہے رات کے وقت میں لوگ تفریح کے لیے زیاد تر چاندنی چوک پر جانا پسند کرتے ہیں